जय झूलेलाल ओला सर्विस ओला सर्विस मां हर दफ़े ओला सर्विस तां मुंहिंजी गाॾी बुक कराईंदी आहियां हिन दफ़े मां कई इनोवा असां सूरत शहर में घुमण वञण वारा हुयासीं हिन लाइ बुक कराई हुई घुमण वञण वारा हुयासीं हिन लाइ बुक कराई हुई जंहिं करे मूंखे मेडिकल एमर्जेंसी थी वई मुंहिंजी मम्मीअ जी अचानक तबियत ख़राबु थी वई त मूंखे उहा इनोवा कार जी कैंसिल कराइणी आहे तव्हां मूंखां पंज हज़ार पेमेंट एडवांस प पंज हज़ार पेमेंट थिए पोइ मां हुनजो एडवांस हिकु हज़ार एडवांस भरियो हुयो त तव्हां मूंखे उहो फ़ोन पे तां रिटर्न करे सघंदा आहियो मां हर दफ़े तव्हां ई ओ ओला मां ई बुकिंग कराईंदी रहंदी आहियां हिन दफ़े मुंहिंजी मिस्टेक थी वई आहे मुंहिंजी हिन लाइ माफ़ु कयो ऐं मुंहिंजा पैसा फ़ोन पे में या गूगल पे में या बैंक एकाउंट में प्लीज़ रिटर्न कराए छॾियो